हिते खादी हिते खादी कपिड़ो हलंदो आहे चूड़ियूं हलंदियूं आहिनि त पीढ़ी दर पीढ़ी हलंदो थो अचे त वधीक हलंदो आहे पीढ़ी दर पीढ़ीअ हले थो त पीउ पंहिंजे पुटु खे सेखारींदो आहे ऐं साड़ियूं बि हलंदियूं आहिनि त हुते हिते उनजा कारखाना बि आहिनि वांधणियूं कपिड़ो आहे त हुनखे कलर कंदा आहिनि उहे बि हिते कारखाना आहिनि उहो सभु पीढ़ी दर पीढ़ी हलंदो थो अचे ऐं पीउ पुटु पी पीउ पुटु खे सेखारींदो आहे ऐं हाणे त सभु कॉलेजनि में थी वियो आहे उहे कॉलेजूं आहे उन्हनि जो नालो थी वियो आहे महाराजा कृष्णा कृष्णा कुमारी सिंहजी भावनगर युनिवर्सिटी भावनगर ऐं बि हिकु काथी सर्वा विश्वविद्यालय गांधी नगर ऐं पारूल पारूल युनिवर्सिटी वडोदड़ा पी पी सवाणी युनिवर्सिटी सूरत ओम ओम विद्या ओम विद्या वस वासिनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मोरबी अ नवरचना युनिवर्सिटी वडोदड़ा अ राए युनिवर्सिटी अहमदाबाद राष्ट्रीय रक्षा युनिवर्सिटी गांधी नगर साबरमती युनिवर्सिटी अहमदाबाद इहे सभु कॉलेजूं आहिनि हाणे सभु उन्हनि में ई सभु थी वियो आहे हाणे उहेई थियो हलनि